हिंदी हमारी मातृभाषा है ये संस्कृत की ही उत्पत्ति है हमारे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था जो हमारे देशस पर कब्जा करें हुए थे और हिंदी में अंग्रेजी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे जो आज भी हमारे आने वाले छात्र हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी शब्द शब्द ज़्यादा बोलते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें हिंदी ही बोलना चाहिए आदमी हिंदी से ज़्यादा आजकल अंग्रेजी को असानी से समझ लेते हैं और और तो और दुनिया में भी अब लोगों को पता चलता जा रहा है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है बाहर के लोग भी जानने लगे हैं इसको और अंग्रेजी शब्द आजकल बहुत हो गए हैं इसलिए हिंदी में जब भी हम हिंदी बोलते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं और हिंदी के संग संग अंग्रेजी का उपयोग ज़्यादा करते हैं लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें इसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए